हाबाब दानि मानसिफ्रा खस्थ' बिमा बिफाफ्रा थाखा फैसा गारनानै जानो गैयाबाबो दिनै फोरोंनानै दिनै पि इउ एम ए बिए फरायबाबो मेट्रिक पासबाबो दिनै सथ' मथ' फिसा फिसौ साख्रिफोरखौनो मोननो थांला मा खालामनांगौ दानि सेंग्राफ्रा बेखार जाजोबबाय दिनै फरायनानै जेबो मैलु गैला थाखा फैसा गारनानै फोरोंबाय माबाय मा खालामनानै हरनांगौ दिनै रोंगौबा रोंगौबा गरसे गरनै बुथुम बुथाम जोङो फोरोंबोबाय थाखा फैसा गारनानै दिनै फिसा फिसौ साख्रिफोरखौ मोनजानो लुबैदोंमोन जोङो फोरोंनानै बेखार जाजोबबाय दानि सेंग्राफ्रा फरायबाबो फरायसोम सोम बे थाखा फैसा गारनानै एडमिसन खालामनाय खाथा पावथेन बायनाय दिनै अबावबा माबा नांगौनो अबावबा माबा बिजाब नांगौनो बेफोरखौ बायना होनाय दामि दामि बे थाखाया दैयाव थांबाय जोंनि जानायखौनो बोखानानै रोंथों होननानै देनां फिसा फिसौफोर साख्रि मोनगोन होनानै जोङो आसा खालायनानै फिसा फोरोंदोंमोन हनै गासिबो दानि सेंग्राफोर बेखारआव थांजोबबाय फिसा फिसौ साख्रि मोननो थांला गैला ओरैनो फरायगारनायल' जाबाय ओरैनो थाखा फैसा गारनाय जाबाय खामानि आवनो गैला दानि मानसिफ्रा ओरै उदां सालिया लोंला जाला सिग्रेट फाग्ला गानजा फाग्ला माबा जालाजोबबाय दिनै खस्थ' फोरोंसे फोरोंनानै फिसा फिसौ साख्रि मोनाबा मा लाब जाखो दे थाखा फैसा गारनानै देनां एसे रोङोबा फिसा फिसौ साख्रिफोर मोनगोन दां होननानै थाइसेखौनो थाइनै खालाम बोखानानै फोरोंदोंमोन दा हनै साख्रि गैया मा गैया बेरायग्रा एरै बेरायलाबायनाय दाव गावलाबायग्रा माबा दावथु दावला एन्जर होलाबायग्रासो जायो बेखार जाबाय नालाय मा खालामनानै थागोन मा मागोन माबा लोगो दिगि लिंहोनानै थौ दाव नागिरहैसै एनजर गावहैसै होनला बायग्रासो जाबाय बिदिनो बेखार प्रियाव थाबाय नालाय साख्रि गैया बाख्रि गैया दिनै फरायनानै थाखा पैसा गारनानै दिनै साख्रि बाख्रि मोनाबा मा जाबावनांगौ बिमाफ्रा बिदियावनो दुखु मोनबाय बिखा गावबाय दिनै फिसाफोरखौ जोङो रोंथों होननानै फिसा फिसौ साख्रि मोन्थों होननानै जोङो फोरोंदोंमोन दिनै थाखा पैसा गारनानै फोरोंसेयावनो साख्रि बाख्रि मोनाबा बिमा बिफाया मानो दुखु मोना जानो बिखा गावलांबाय दिनै मेगनआव मोदै खुगायाव खुदै दिनै फिसाफ्रा साख्रि मोनोबा बिमा बिफाफ्रा गोजोननाय थायो बा फुरथि थायोबा मोजां मोनो दिनै फिसाफोरनि फरायनायाव जे फरायबाय रोङा नङा रोंबोबाय दिनै रोंगौथि जाबाय होनबाबो दिनै साख्रि बाख्रिनि जेबो लिंक गैयाबा दिनै मोनथाइ गैयाबा जेबो खबर गैयाबा मा खालायबावनांगौ बाहायनो बिमा बिफा दुखु मोनसै दिनै हा गैया हु गैया साख्रि बाख्रि मोनोबा दिनै मोनसे नङा मोनसे राहा बेब'स्था जानानै फैयो दिनै फरायबाय हिसाबै साख्रिफोरखौ मोनजानो लुबैयो मानि थाखाय साख्रि मोना जाय मोननाया मोनो लाइन गोनांखा न'खरनि मानसियाल' आरो जाय थाखा फैसा होनो हानाय बेफोरल' मोनो जाय थाखा होनो हाया बे गैया दामबो गैया नायसनजालाबो जाय थाखा गारसोयो बेसो मोनो आरो जाय लाइन गोनां न'नि मानसि मोननाय बिनि थाखायसो बे लाइनआ मोनलाङो न' न'निखौल' सोरबा सोरबा गिदिर गोलाउआबो नायस'नो जों जाय गैयैआथ' गैखाया साख्रि बाख्रिनि लाइनआवनो गैखाया दिनै मा खाफाल जाखो दिनै साख्रि मोननो रोङै गासैबो दानि सेंग्राफ्रा उदां गासिबो बेखाराव जाजोबबाय बयबो बिमा बिफाफ्रा फोरोंनानै साख्रि बाख्रि मोनाबा दुखु मोनजोबबाय बिखा गावजोबबाय थाखा फैसा गारनानै फोरोंसे आवनो दिनै साख्रि फिसा फिसौखौनो मोनाबा मा खालायबावनो बिनि थाखायनो बिमाफ्रा दुखु मोनबाय अबाव थांखो मथर भारा गोजानआव फरायहैबाय दिनै फावथेन खाथा बायनाय बा मिबि बिजाब बायनाय बेफ्रावबो थागारो आरो अबावबा नै एबसेन्ट नो अबावबा माबा नांगौ नो बेफोरावबो थाखा हरनांबाय होनबा मानो रोंथों एसे फिसा फिसौ मोनथों होननानै साननानै फोरोंसेआवनो बिदिनो साख्रि बाख्रिनि जेबो सथ' मथ'खौनो मोनाबा दिनै मोनथ्राबाबो सुखिदार हनै माबा एसे सुखिदारफोरखौनो एसे माबा माबि फिसा फिसौफोरखौनो मोननायानो बिखौनो गोजोनाय मोनगौमोन मोनथ्राबाबो दिनै सथ' मथ' फिसा फिसौखौनो मोनाबा मानो बिमा बिफाया दुखु जाया जानो मानो बिखा गावा जानो दिनै गासिबो बिदिनो बेखार फरायबाबो फरायसोम सोम आरो मेट्रिक पासआथ' मैलोबो गैबावया फिअ आबो मैलो आनो गैबावा दिनै एम ए बिए फरायनायफ्रानो बेखार ना मास्टार साख्रिखौनो सथ' मथ' मोनो ना सुखिदार सुखिदारफोरखौनो मोनो खमसेखम मोनफा मोनफा एसे फरायनायखौ नायनानै फिसा फिसौ खामानिफोरखौ होयोबा गोसोफ्रा मोजां बिमा बिफाफ्राबो गेवलां प्रि मोनगौमोन दिनै बिफोरनिबो जेबो गैयाबा मा खालायबावनांगौ फरायबाबो फरायसोम सोमसो जाबाय बेखारआव गासिबो जाजोबबाय मा लाब जाखो लेखा फोरोंनायनिबो गोदोनि दिनआवबो जाम्बि जाम्बायाथ' जाम्बि जाम्बाखा गोदोनि दिनआ आरो फरायबा एलफिआनो मेट्रिक पास गोदोनि दिनआवथ' सथ' मथ' थेवबो साख्रि मोनबावो आरो दानि फरायनायाथ' बुरजा बुरजा फरायबावो होनबाबो मोना मा खालायनानै जाबावनांगौ दिनै बेखार जाजोबबाय प्रि सेंग्राफ्रा दा लाबलिङा ओरैनो बेखारआव दंजोबसै मा खालायनानै जानांगौ जोंनि बर'आनो बांसिन बेखारआव दङ उदां सोबनाय जानायाबो बांसिन जाबाय दिनै सिग्रेट जौ दिनै गानजा दिनै देनद्राइद जानाय लोंनाय दिनै साख्रि गैया बाख्रि गैया फरायनानै मोनैनि थाखायनो मा खालामगोन मा मागोन गोसो बोरनानै फाग्लाफोरबायदि जालाजोबबाय ओरैनो उदां सालिया जाजोबबाय जोंनि बर'आवनो बांसिन दङ उदां सालिया बेखार जाजोबबाय आरो जोंनि बर'फ्रा दिनै लाजिनाय थायो फिसा फिसौ बिदिनो फाइखारि फुइखारि बिजिनिस खालायनानै जानोबो खय एकजन मानसिफ्राबो लाजिनाय थायो दा बेफोरखौबो गाव गावनो लाजिनायनि थाखायनो खालायनो हाया सोरबा सोरबाथ' लाजिया मालाय बिजिनिस मावनानै जायो फाइखारिफोर खालायनानै जायो दा बेफोरखौ लाजिया लासिनो दिनै गाव गावखौनो जेबो साना लासिनो दिनै मावनानै जायोबा साक्रिनि बाबबासोबाव गरमेन्टनि थाखाफोरखौ आसा खालाय स्लाय स्लाय गैया नालाय साख्रिखौ हास्थायबाबो मोना नालाय दिनै बिजिनिस खालायनानै जायोबा साख्रिनि साबसिनसो हाबबावो लाजिया फांजिया गाबागाव बुदिजों खायदाजों खायदाजों जायोबा साबसिनबावसो दिनै साख्रिखौ आसा खालायबा गाव गावनि उदैआनो सुथेगोन गाव गावनि लामायानो आन्दायगोन दिनै ओंखायनो जेरैखि जाया लाजिया फांजिया जासिनो बिजिनिस मावनानै जायोबा साख्रिनिफ्राय बांसिन थाखा हाबो बुद्दि रोंनांगोन खायदा रोंनांगोन दिनै बेखौनो आं ओरैबायदि खालामनानै जानोसै आं ओरैबादि मावनानै जानोसै मा राहा लानानै जाबावगोन बेफोरखौ गाव साननो रोंनाय हनो रोंनाय जानांगोन बेब'स्था खालामनांगोन दिनै आंहा उफाय गैया लाजिना मा लाब सोर जाहोगोन आंखौ सोर लोंहोगोन आंखौ आं मोनसे राहा लानांसिगोन आं मोनसे बेब'स्था लानांसिगोन आं ओरैबायदि खालामाबा जाला ओरैबायदि बुद्दि ओंखाराबा जाला होननानै गावबा गावनि गोसोजोंनो साननानै गावबा गावनि हाबाफारिखौ मावनानै लानानै हायो गावबा गावनो साख्रिफोखौथ' मोननो थांखाला नालाय बेफोरबायदिखौ बेब'स्था खालायनानै गावबा गाव नागिरनानै लानांगौ बा गावनो गाव खायदा खालायनानै आइथिं दं आखाइ दं आरो गावबा गाव बेब'स्था खालायनानै जानांगोन मोनसे मोनसे बिजिनिस साख्रि बाख्रि आथ' गोजाननि खोथा फरायबाबो फरायसोम सोम दिनै साख्रि गैया बाख्रि गैया लाब गैया नांगौबा बिजिनिस मावनानै जा दिनै साख्रिनिफ्राय बांसिन मोनबावो खायदा दंबा मावनानै जारोंबा खन्थ्राग थन्थ्रागफोर मावनानै जानो रोंबा फरायसेयावनो साख्रि बाख्रिखौनो मोनाबा सोर साबसेनोबो साख्रि होनो हनै बुरजा बुरजा फरायबाबो साख्रिखौनो मोना दिनै एम ए बिए फरायबाबो पिअ आथ' बाथ मेट्रिकआथ' बाथ खामानआवनो गैया बेफोरखौ गावबा गावनि खायदा खालायनानै खायदायै खौसलै मावनानै जानो बेब'स्था खालामनानै लानांगोन मोनसे नङा मोनसे बिजिनिस खालामनानै जायाबा मा उफायबाव दिनै साख्रिखौनो मोनाबा दिनै गावबा गाव खायदा खालामनानै बिजिनिस मावनानै दिनै मोनसे खन्थ्राग खन्थ्रिग मावनानै जायाबा माथो खालामनो जेरैबाबो गावबा गाव राहाखौ दिहुनना लानांगोन खायदा खालायनानै मानसिनि उजिगासेआव रुप महर लानानै गावबा गाव जानायनि खायदाखौ फोरखौ नागिरनांगोन हास्थायनांगोन जेरैबाबो दिहुननो हानांगोन नङाबाथ' राहायानो गैया बबाव दानि जुगआवलाय साख्रि बाख्रि हास्थायनानै मोननो मोननोनो थांखाया बेखायनो गावबा गाव जानायनि राहा लाहारफ्रा गावबा गाव गसंथानो हानाय साया सायख्लुमफोरखौ जेरैबाबो बेबस्था खालायनानै नागिरनांगोन बेफोरखौ गावबा गावनो बुद्दि खायदा खालामनानै दिहुनना लानांगोन